हेल्ल' मादै नोंसोरनि लागोआव खमला फिथाइ मोनो नामा ए मेल्ला दंथारो आरो

मा ए ए हाब भुटान नि सफैयो ना सफैया ए ओमफ्राय फिसा फिसा ना गिदिर गिदिर ए दा भुटान नि खमलाया दैसिन ना गामि ना दैसिन जाखो गामिना दैसिन ए गोखैसो ए ओं ओं ओं बेनिफ्राय मा मा दामनि फानो ए ओं ओं हा भुटान निखौलाय बेसेबां बेसेबांथो माबायोनो फानो नो नोंसोर लायनानै फानफैयो ना मालायनि लायनायखौ बायनानै जायो ए होनबाथ' खमलाबो बिजनेस फानो ना ओमफ्राय नोंसोरनावलाय बिफाङा बेसे बुरजा दं खमला बिफाङा बेनिफ्राइ बुरजा बुरजा थायो आरो खमला फिथाइआ दा ए दे माब्लाबा जानो थांनांगौ दे दोनथ'नोसै दे बिदिबा